ہاں میں نے ایک بار بلیک اینڈ وائٹ فوٹو لی ہے جس میں تمام اطراف کا ماحول بھی بلیک اینڈ وائٹ ہو جاتا ہے میں نے ایک تقریب میں ایک رنگین فوٹو لی تھی جس کا مزہ اپنے اطراف کے ماحول سے ہوتا ہے جو کہ رنگین ہوتا ہے آپ وہ رنگین ماحول کو گذشتہ وقت کے حساب سے دیکھ کر انجوائے کر سکتے ہیں اور لُطف و آغوش ہو سکتے ہیں رنگین تصویر ہمیشہ آپ کے دِلوں میں چھائی رہتی ہے اور رنگین تصویر لینے کا مزہ قدرت کے نظاروں میں ہے وادیوں میں ہے تالابوں اور جھرنوں میں ہے